हेलौ मा खालामदों ओ आंबो न'आवनो दङ खबराथ' मोजां दा नोंना मा खबर औ जाबाय दा बोथोरालाय माबादि नोंसिनिथिंजाय गामियाव दिनै

जोंनाबो बिदिनो जा गरम दिनैथ' जा गरमा बांसिनसो ओमफ्राय न'आव मोजाङै दं औ ओमफ्राय माय माय गायनो थाखाय खोथिया फुबायमोन नामा जोंना समफोर फोनो नागिरदोंमोन बाबाया ओमफ्राय माबा होदोंमोन आरो सोमबायमोन माइरंखो ओ मा मायखो ओमफ्राय दिनै दिखांगोन दां सानसे नांगौ नालाय दिखां खांनानै दोन्नो ओमफ्राय अखाथ' गैखायामोन ओमफ्राय दै फुख्रिनिफ्राय दै सारनानै होसिगोन दां माथो खालामबावनो ओम गारि मथरफ्रा बारा जाबाय नालाय ओंखायनो अखा हानायाबो बिदिनो जाबाय माबासो जोसासो माबागोन गाबोन ओ समफोर फोनाया ओ ओ रन्जिता गोथाव थ' आरो दै माबा लोरकि बो माय फैलायदों नो माथो बेखौबो फुना नायगोन नो जोंहा देग्लाय

ओम ओमफ्राय बेसेसो बिगा गायो नोंस्रालाय ओंहाय जोंनाबो इदिनो जाहा जाहैगोन दां आठ बिगासो बै न' खाथियाव न' खाथिनि सासे आबै मोनहानि करालि गायनो लादों आरो जों मानसि मोनानो गायनो ओंखायनो जोंहाखौनो गायनो होदों ओं दे होमबा ना